हेल्ल' अ सोरमोन औ औ बेयावनो नांदों बुंलाय अ नंगौ नामा औ बुंलाय

अ अ दे दे मोजाङानो दामआथ' दा एसे आगोलाव इसे गोबाङानोमोन माइनिया दा एसे खमायदों होननानै खोनादों आगोलथ' एसे आगोल सिगाङाव माइ ओंखारथ'यै समाव नौस'खान थांदों होननाय खोनादोंमोन दा एसे डाउनाव फैबाय होन्दों दा सातस' आदस' बिदि नामा आरो माइब्रा जोसानि दामआ एसे आलादा जायो गुबुन गुबुन जायो एखे नङा माइ लानानै माइ दामआथ' दा फैफिननांगौ बायदि मागो माग बिहु फैहांदों ना माइब्रा जोसानि दामआ एसे बारायसिनगोन आरो ओरैनो हायोबा नोंथाङा फैनो हागोन गयआ गयआथ' बांद्राय आंबो मोजाङै मिथिया मिथिनाया दामआलाय बिदिनोसैमोन कुविन्टेल हिसाबैबाथाय बेसेबां जाहैगोन

ओरैनो दैलि बाजारा औ मोजाङैनो सोलियो दामआलाय बिदिनोसै बांद्राय खमबो नङा बांद्राय बाराबो नङा बेबायदिनो आरो माबा सोंबावनो बाजारा औ औ गिदिरानो गिदिरानो अ देह देह